बच्चेसऽ शुरू केलौं ए गाछ वृक्ष लगेनाय हम मम्मीयो पापा साथमे बच्चेमे जाइत रही बाध बोनमे गाछ लगबैत रहए आमके देखैत रही आब एखनो हम अपन लगबै छी फूलोक गाछ लगबै छी जेना आम आमोक गाछ लगेलौं येए नेबो के गाछ सेहो लगेलौं येए कटहर एगो सेहो रोपलौं येए ओइमे पानि दै छी राति दिन देखै ले जाइ छी सुबह शाम जखने मोन होइए तखने देखैके लेल जाइ छी ओइठाँ देखभाल करै छी पानी दै छी जोगै छी आम सेहो फड़ैए आम तऽ खाइमे बढ़िये लागैए मालदह बम्बइ जरदालू सकरचीरा इहे सब आम खूब लगेने छी सब फड़ैए हमरा गाछमे और ओ गाछके तऽ बेचतो छी आम जे फैड़ जाइए तऽ ओ लए जाइए बेच लै छी ओ गाछ ओहो आम बड्ड नीक फड़ैए सब धियापुता सब खाइ जाइए आम एतेक फड़ैए कटहर सेहो फड़ैए फूल सेहो रोपलौं येए अड़हुलके रोपलौं येए गेन्दा फूल रोपै छी जूही रोपै छी चमेली फूल रोपै छी तग्गड़ रोपै छी सब फूल बढ़िया जेकाँ फड़ैए सब सुबह शाम तोड़ै छी आ देखभाल करै छी लेकिन तैयो बकरी सब ओकरा खाए जाइए तऽ जोगिते जोगिते बकरियो सब खाए जाइए की कहब सड़क कातमे गाछ वृक्ष सब येए ओ राति दिन ओकरा देखभाल करय पड़ैए